मंडला आर्ट ह्या म्हाज्या कलेन हांवें एक ऑनलायन स्पर्धेेत भाग घेतिल्लो आनी तेतूर म्हाका खुबश्यो गजाली शिकपाक मेळ्यो तातून हांव जिकूंक ना पण जे दुसऱ्यांनी केल्लेल्यो ज्यो कला आसलेल्यो ज्यो मंडला आर्ट आसलेल्यो त्यो हांवें पयल्यो आनी तशेंच हांवें करपाक शिकलें ही जी स्पर्धा आसली तणी म्हाका आनीक शिकोवपाक आनीक जो कॉन्फिडन्स दिलो आनी तेच्या उपरांत हांवें खुबशे अशे स्पर्धांनी भाग घेतल्यो